جی ہاں میں ایک پہلی بار کرکٹ کھیلتا تھا مجھے بہت شوق تھا کہ میں کرکٹ کھیلوں اور آج میں کرکٹ بہت اچھا کھیلتا ہوں کیونکہ میں لوگوں کو دیکھتا تھا مجھے دلچسپی ہوئی مجھے اچھا لگا اسی لیے میں آج کرکٹ کھیلتا ہوں اور ایسے بھی کرکٹ کھیلنا چاہیے صحت کے لیے اچھا ہے مفید ہے اور اب اور اچھا کرکٹ کھیلتا ہوں مجھے بہت پسند تھا اور کرکٹ ابھی بھی مجھے بہت پسند ہے لیکن اب بہت کم کھیلتا ہوں کیونکہ میں بزی ہو گیا ہوں اور جب مجھے موقع ملتا ہے تو میں کرکٹ کھیل لیتا ہوں